कैमराकऽ एकटा नेगेटिव छै कि जे ओकरा रखरखाव पर बड़ी परेशानी होइ छै अहाँ राखिओ तऽ बच्चा उठायकऽ अएलह तऽ उठाके पटकि देलकय तऽ ओकर लेन्स खराब भए गेलय आब ओकरा बदलयकऽ अलग परेशानी छै महंगाई से छै